हाँ जैसे यह बात बात कहना था हम तो घूमने आए थे तो वहाँ मतलब कि धार्मिक अस्थान जैसे अच्छी जगह कहाँ है मतलब घूमने वाली ओ हेलो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मतलब कि बहुत मतलब कि जगह मतलब बढ़ियाँ है मतलब घूमने वाली अच्छा यानी कि मतलब अति दूरी दूरी पर है कि मतलब नज़दीक पर है तो मतलब जो मतलब मन्दिर है वह दूरी पर है कि मतलब नज़दीक पर है तो मतलब वह तो मतलब ऑटो ऑटो से जाने के लिए तो किराया मतलब लगता होगा ज़्यादा लगता होगा कि कम

हाँ ऐसा हाँ बात देखिए ऐसी बात है ना थोड़ा सा मन्दिर मन्दिर पर यह सब जगह पर ना थोड़ा धार्मिक इसी तरह का जो है मतलब थोड़ा सा अच्छा लग मतलब घूमना थोड़ा सा अच्छा लगता है

हाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अच्छा होता है मतलब कि दर्शन भी इसलिए मतलब दर्शन करना चाहिए ऐसे मतलब भगवान का दर्शन करना चाहिए कहने का मतलब कि यह सब इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा सा अच्छा होता है कहने का मतलब है कि देखिए मतलब इस मतलब ई सब जगह पर मतलब जाना चाहिए मतलब मतलब घूमना चाहिए हाँ

हाँ एक है कि वैशाली में भी है उनकी गौतम बुद्ध की उनकी भी वहाँ भी मूर्ति है वैशाली पर वहाँ भी मतलब कि वहाँ भी मतलब कि क्या कहने का मतलब कि मतलब बढ़ियाँ है हाँ जगह मतलब हाँ वहाँ भी मतलब वहाँ भी मतलब जगह घूम उनका जो मतलब है ना मूर्ति उर्ति है मन्दिर है मतलब हाँ यह बगल में जो ऐसा लगा हुआ है पार्क ऐसे पार्क जैसा बना हुआ है मतलब वहाँ भी मतलब घूमने मतलब कि वहाँ अच्छा लगता है मतलब जगह मतलब कि मतलब जगह बढ़ियाँ है हाँ वह सब अरे वहाँ जो है ना मतलब कि वहाँ लोग भी मतलब कि घूमने मतलब दूर दूर से लोग जिनको मतलब जिनको मालूम है अब जिनको मालूम है कि वहाँ मूर्ति उनकी है तो वह लोग मतलब घूमने जाते हैं अगर हाँ हाँ क्योंकि वहाँ भी मतलब जाते हैं मतलब मतलब वहाँ मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है मतलब जाने से वहाँ मतलब अच्छा लगता है ठीक है सर ठीक ठीक ठीक